हाँ दो महीने पहले मैंने एक मोबाइल खरीदा वो बार बार उसकी बैटरी लो हो जाती है और बहुत परेशानी आ रही है और बच्चे भी मोबाइल चलाते हैं तो उनके लिए भी कोई अच्छा नहीं है पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते बच्चे दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं और मोबाइल मेरा कभी भी हैंग हो जाता है बात करते करते बंद हो जाता है और कभी चार्ज भी नहीं होता कभी हो जाता है एक आधे घंटे चलता फिर बंद हो जाता है मोबाइल